अथि नहि सभसँ मर मसाला होइ छै हरदि होइ छै मिर्चाइ होइ छै धन्नी होइ छै सभचीजमे ओ काज अबैत छै किआ काज अबै छै जे कि आब हरदि छै तऽ दालिओमे पड़लै मछलिओमे पड़लै तरकारिओमे पड़लै अगर मोन भेलै तऽ भुजियोमे पड़ि गेलै नहि भेलै तऽ ओना खिचड़ियो बना कऽ लोक खा लेलकै हरदिकेँ तऽ बहुत रङ्गके ढंग काज भऽ गेलै तकर बादमे अहाँके मर मसाला छै दुनिआँ छै दही चूड़ा छै तऽ चीनीयो लऽ लेली तऽ बेसी तऽ लोक चूड़ोमे खा लेलकै रोटियोमे खा लेलकै फाँकोमे फाँकि लेलकै तऽ चीनीके बहुत व्यवस्था भऽ गेलै तकर बादमे अहाँके भऽ गेलै जे कि भूजो भर्री खाइके इच्छा भेलै तऽ लोक चूड़ा लऽ लेलकै तऽ ओहिके भूजा कऽ के खा लेलकै ओहिके अहाँके मुरही चाउर लऽ लेलकै मुरही भुजा कऽ खा लेलकै बादाम भुजा कऽ खा लेलकै चना खा लेलकै मटर खा लेलकै घुघनी बना लेलकै सभ चीज व्यवस्था भऽ गेलै कऽ के लोक खा पी लै छै बहुत तरहक व्यवस्था होइत छै जे धानोके व्यवस्था होइत छै जे चूड़ो खा लेलकै चाउरो खा लेलकै